आं हारसिंयै जानाय जानायखौ आङो हारसिं सङो संनाया आङो मोजां मोनो आलु फ्राय आरो जिखिनहख मैगंखौनो आङो लाइफोर कबिफोर बायदिसिनाफोरखौ आङो हारसिंयै जानायाव बांसिनानो आङो फ्रायसो मोजां मोनो फ्रायखौसो संनानै जायो आरो नाफोरखौ फ्राय एवनानै एसे ओरैनो रोसिफोर बानायनानै माने मस्ला मस्लि होनानै हारसिंयै जानाय नालाय ओरैनो रोसि थुब थुब बानायनानै जेब जेब बानायनानै जायो आङो बेनिफ्राय बेदरफोरखौथ' बांसिनानो भाजासो जाखायो भाजा माने बेदरफ्राबो ओरैनो आलु दरसे दरनै होनानै हारसिं जानाय नालाय ओमफ्राय बिदिनो आलुफोरखौबो बेदरजों ओरैनो दरसे दरनै होनानै रोसि जेब जेब बानायनानै जानो मोजां मोनो आरो माने प्राय माने बांसिनानो दालि सबाय अनला बेफोरखौ बांसिन मोजां मोनो आरो थेवबो हारसिंयैबाबो जों ओरैनो इसे इलाबाबो खारदैजों संनानै जायो सबायखौथ' खारै आरो अनलायाबो खारै इसे होनानै जायो अनलाफोरखौबो जानो लुबैनाय जिखिनहख जानो लुबैनायखौ संनानै जायो आरो हारसिंयै संनाय नालाय जानाय नालाय

बेनिफ्राय जिखिनहख दाथ' मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर थायो नालाय बेनिफ्राय दा जोंनि मेसेंनि बोथोराव मैगं गोथांफोर दं आरो बे मैगं गोथांफोरा बांसिन फ्रायसो जाजायो लाफाफ्रासो लाफाफोरखौसो जों रोसि बानायनानै जायो आरो किसु किसु ओंख्रिफोराथ' बांसिनानो फ्राय नङाबा जाजायानो मैगं गोथांफ्रासो दा जों जानायाव मोजां आरो फ्राय जानो हारसिं ओंख्रि संना जानाय फोराव मोजां दे बेखिनि